भौतिक पुस्तक पढ़ब पसिन करैत छियै किआकि हुनका से तरह तरहके हमरा ज्ञान मिलैत छै लेकिन अभीके समयमे इलेक्ट्रॉनिकके समय बढ़ चढ़के काज करैत छै किआकि इलेक्ट्रॉनिकके माध्यमके माध्यम से हम तरह तरहके जानकारी आसानी से घर बैठे ले लैत छियै लेकिन इएह पुस्तकके पढ़ैमे एकटा पुस्तक हमरा पास छै तऽ केवल एक ही टाके जानकारी हमरा मिलैत छै लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सन्स्करणके माध्यमके थ्रू हमरा तरह तरहके जानकारी एक साथ मिल जाइत छै अगर हमरा तुरन्तके रसायन शास्त्र हो या फिर राजनीतिक शास्त्र या किछु भी जानकारी लेना हो तो हुनका खातिर एक क्लिक करैत छियै तऽ इलेक्ट्रॉनिकके माध्यमसँ हमरा पता चलि जाइत छै लेकिन भौतिक पुस्तकके माध्यमसँ ई सुविधा नहि भेटल छै किआकि जब हम भौतिक पुस्तक पढ़ैत छियै तऽ हुनका पढ़ै खातिर प्रॉपर टाइम प्रॉपर जगह एक जगह दिअ पड़ैत छै हुनका जगह बैठके पड़ैत छै तभी हो सकैत छै माइन्ड कूल होना चाहिए लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिकके माध्यम से कोइ चीजके सन्स्करण करैत छियै तऽ हुनके लिए कतहुँ छियै ओ गाड़ीमे रहु या घरमे या ट्रेनमे चलते चलते भी हमरा हुनका ज्ञान मिल जाइत छै अभी ऑडियो बुकके सुनैके लिए भी हम सुनैत छी जिनका माध्यम से हम तरह तरहके कहानी गाना या किसी भी तरहके जानकारी आसानी से मिल जाइत छै तऽ दुन्नूके अपन अपन जगह अलग ही महत्व छै भौतिक पुस्तकके पढ़बकेमे अपन अलग महत्व छै इलेक्ट्रॉनिकके अलग महत्व छै